जय झूलेलाल तव्हां इहो नंबर लक्ष्मी किराणा स्टोर जो आहे अंकल मूंखे न थोरो सामान खपंदो हुओ घर जो त उहो तव्हां लिखी वठंदव पैन पनो खणी पोइ मूंखे मोकलाए छॾंदव न हा अंकल पंज किलो परीमल चांवर किलो खंडु पंज सौ ग्राम चांहि पंज लिटर तेल ऐं किलो किलो न दालियूं करे छॾिजो तुवर जी दालि आहे चणनि जी दालि आहे मुङनि जी दालि आहे किलो छोला किलो चणा छोला किलो चणा मुङ हा ऐं पंज सौ ग्राम साबुदाणा ऐं पंज सौ ग्राम शिंगदाणा हा ऐं इन भेरे न अंकल शिंगदाणा न थोरा सुठा मोकिलजो तव्हां जेके मोकलिया हुआ न हुननि मां आहे न पा उहे कड़वा पिया लॻनि खाइण में हां अंकल हा पर पर अंकल हाणे मां कूड़ु थोरी ॻाल्हाईंदमि हा

हा महिनो हा हा हा हा हा

अच्छा त कहिड़ी कहिड़ी शयुनि ते ऑफर अथव अंकल अच्छा ठीकु आहे

अच्छा हा हा त उहो अच्छा त ठीकु आहे न मूंखे उहे बि मोकलाए छॾिजो तव्हां हा हा ऐं पोइ तव्हां डिलेवरी कराए छॾंदव न टाईम ते हा उहो तव्हांखे कराए ॾींदा त अंकल हेॾो चार्ज पंजाहु रुपिया

अच्छा ऐं अच्छा ठीकु आहे

हा हा अच्छा ठीकु आहे त मूंखे आहे न इहो टाईम ते तव्हां मोकलाए छॾिजो न ऐं तव्हां बिल मोकलाए छॾिजो मां तव्हांखे पैसा ओॾीमल ई रोक मोकलाए छॾंदीमांव उन माण्हूअ ए हथां ठीकु आहे न हा साईं जय झूलेलाल